شمالی ہندوستان میں وہاں کا رہن سہن وہاں کا کھانا پینا وغیرہ جو دوسرے قسم کا ہوتا ہے اور ہمارے جنوبی میں جو ہے کم سے کم یہاں کا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کے بنیادی ثقافتیں ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہاں کا رہن سہن جو ہے ایک دیہات میں جیسے لوگ رہتے ہیں کھانا پینا کھاتے ہیں اور سادگی زندگی بسر کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وہ دوسرے ڈھنگ سے جو شہر کے حساب سے لوگ چلتے ہیں اور ہمارے دیہات میں ہمارے شہر میں جو ہے جو جنوب میں ہے جس میں ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ مختلف قسم سے لوگ رہتے ہیں سادگی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ آپ مانیے کہ یہ بات جو ہے دونوں میں بہت ڈفرینس ہے وہاں کے یہاں کے رہن سہن میں بہت ڈفرینس ہے بہت ڈفرینس ہے یہاں سادگی کی زندگی لوگ بسر کرتے ہیں یہاں کھانا جو ہے سادگی سے اس کا کھانا زیادہ کھانا جو ہے پسند کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہے دوسرے ڈھنگ سے اپنے حساب سے وہاں کے لوگ اپنے کلچر کو جو ہے مطمئن کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان میں لوگ جو ہیں یہ ہمارے دیہات میں جو ہے لوگ جو ہے سادگی زیادہ زندگی بسر کرتے ہیں گوشت وغیرہ زیادہ کھانا نان ویج وغیرہ جو ہے یہ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں اور ہم لوگ کا رہن سہن بھی جو ہے وہاں کے مزاج سے دوسرے ڈھنگ کا مزاج ہے تو اب ہم دونوں کے ڈفرینس میں دونوں کی جگہ میں تو ڈفرینس ہوگا ہی چونکہ وہ شہر کی زندگی ہے اور ہم لوگ دیہات کی زندگی بسر کرتے ہیں تو سوبھاوک ہے کہ دونوں زندگی میں بہت فرق ہوگا یہاں جو ہے پڑھائی لکھائی بھی جو ہے اس ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے جتنا کہ شہر میں ہوتی ہے تو تو اس میں تو فرق ہوتا ہی ہے وہ شہر ہے اور یہ دیہات ہے تو دیہات کی زندگی تھوڑا سادگی زندگی لوگ بسر کرنا چاہتے ہیں سادگی سے رہنا چاہتے ہیں تو سادی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں